ہیلو جی میرا آرڈر ہے مٹن بریانی زعفرانی مٹن بریانی آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم لوگ آئے تھے میرے شوہر کو بہت پسند آیا تھا اسی لئے آج ہم پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں ہاں بہت لذیذ تھی وہ اور اس کے ساتھ ذرا

فروٹ سلاد بھی لیتے آئیے گا فروٹس سلاد بھی بےحد لذیذ تھا اس میں جو آپ نے فروٹس اور جو قلاقند تھا وہ بہت ٹیسٹی تھا وہ ہمیں بہت پسند آیا تھا اور بچوں کے لئے آئس کریم بھی آرڈر کرنا چاہتے ہیں ہاں ہاں وہی آئس کریم جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے کھایا تھا ہاں ہاں وینیلا فلیور بہت لذیذ تھا وینیلا فلیور اور ہمیں اس کا ایک فیملی پیک بھی دے دیجئے ہاں ہم لوگ ہمارے دوسرے رشتہ داروں کو بھی دینا پسند کریں گے جی شکریہ